ہاں جی میں تکسیر آئی آئی ٹی سلیوسن پرائیویٹ لمیٹیڈ سے بول کام کرتا ہوں جی وہاں سے بول رہا ہوں میں آپ سے کہ دو جنوں کے لیے فلیٹ چاہیے جی دو کمرے خالی جی جی جی جی اس لیے میں نے کال کری تھی آپ کو جی دو روم چاہیے جی ہاں جی ہاں کچن بھی چاہیے ہاں جی اور سامان جو ہوتا ہے استعمال کرنے کا وہ بھی چاہیے اس کے اندر فلیٹ میں سامان وہ ہوتا ہے نا استعمال کرنے کے لیے فریج صوفے ووفے وغیرہ بیٹھنے کے لیے ساری چیزیں نہیں جی رہتے بھی ہیں نا اس میں ہی اچھا اچھا تو خالی فلیٹ ہے آپ کا وہ

نو ہزار دونوں کمروں کے تو سر تھوڑا کم وم نہیں کرو گے آپ نہیں جب بھی دیکھیے سر تھوڑے آپ زیادہ بتا رہے ہیں تھوڑے کم کر لیجیے دیکھیے روم بتا دیجیے کیسے ہیں روم ایک روم اور کچن اور کچن کچن نہیں ملے گی تو ایک فلور پہ کتنے روم ہیں اس میں اچھا اچھا تو پھر فلیٹ ہی دیکھ لیتا ہوں میں آپ لوکیشن بھیج دیجیے میرے پاس ہاں جی ہاں اس پہ ہی بھیج دینا

ٹھیک ہے جی بھیج دینا